असांजे रंधिणे में घणेई ॿासण आहिनि जेके खाधे पीते ऐं रंधिणे जे कमु ईंदा आहिनि जीअं बाटलो हिनमें चांहि ठाहींदा आहियूं खीर टेकेंदा आहियूं पाणी कोसो कंदा आहियूं सिपरी आहे जीअं त सिपरी में चावल रधंदा आहियूं हिनखां सवाइ तई आहे जंहिंमें भाॼी ठाहींदा आहियूं तरियलु शइ ठाहींदा आहियूं सयूं ठाहींदा आहिनि बीहु जा पकौड़ा ठाहींदा आहियूं तओ तए ते असां मानी ठाहींदा आहियूं कोकी ठाहींदा आहियूं बसर जी कोकी ठाहींदा आहियूं ऐं चकले बेलण सां रोटी खे वेलींदा आहियूं कूकर आहे कूकर में असां हूअ त दालि ठहंदी आहे पर उनजे अलावा कॾहिं भाॼी जल्दी ठाहिणी हूंदी आहे त भाॼी ठाहींदा आहियूं कॾहिं पुलाउ रधंदा आहियूं कूकर में घाघर में घाघर में ऐं थालीअ में जेके आहिनि असां क़मु आणिंदा आहियूं ऐं जग में खीर विझंदा आहियूं लोटे में असां दुध विझंदा आहियूं वंदणीअ में राई ॾींदा आहियूं वेलण सां वेलण सां वेलींदा आहियूं फुल्का पापड़ कोकी ऐं खाइण जे शइ टाइम ते थाली चिमचो गिलास इहे सभु जेके शयूं आहिनि जेका आणिंदा आहियूं गेंडीअ ऐं थाल में अटो गोहींदा आहियूं मसाले पेटी में घणेई अलॻि अलॻि मसाला आहिनि जो असां रखंदा आहियूं जे खाधे पीते जी शयुनि में इन इनखां सवाइ घणेई शै जेका असां इस्तेमालु असांजी रसोई में कंदा रहंदा आहियूं